आमक चित्र बनेबाक लेल बच्चा सबके बतेबाक कालमे पहिले देखयके चाही जे बच्चा केनाकऽ पेन्सिल पकड़ने छथि पेन्सिल घुमाबैके क्रम हुनकर ओंगरी आङ्गूर आओर पेंसिलके जे क्रम छै से लाइनपर सही जाइ छै कि नहि लाइनपर सही जाइ छै कि ने उपरसँ लेल लाइन नीचाँ तक घुमाय घुमबयके क्रममे ओ आम बनयमे किछु टेढ़मेढ़ अवश्य होयत हमर प्रयास रहत जे ओ बच्चाके हम सहीसँ सही आङ्गूरके घुमाबयके प्रयत्न करी जे गोल चित्र बनि जाइ आओर पूरा चित्र सही रूपसँ बनय